सुनो मेरे भैनों ते भ्रावो जि'यां कि में डोगरी दे इत्थे रोह्ने आह्ली ऐं आहो एह् गल्ल सच्च ऐ एह् गल्ल में वी दिक्खी ऐ में वी इक गाओं च रोह्ने आह्ली ऐं ते में बी एह् दिक्खेआ कि काफी जैदा लोक ऐ जेह्ड़े खेती बाड़ी मतलब भुल्ला दे ऐ खेती बाड़ी गी इन्ना लोक पसंद निं करा दे ऐ ना कि ना गै उं'दे थरु उं'दे बिच ओह् जैदातर अपनी ओह् करा दे अपनी जैदा त जैदा स्पोर्ट जैदा शा जैदा उस्सी महत्तव देआ दे इन्ना माइने निं रक्खा दे ऐ उस्सी ते मेरी फैमली च वी मेरा परिवार विच वी इ'यां में आक्खी सकनी क्यूंकि अस वी इन्नी जैदा खेती बाड़ी हैनी करने होन्ने अस शड़ी खेती बाड़ी करने होन्ने अपने खाने वास्तै और कदे कदे अस केह् करने होन्ने कि अगर साढ़ी खेती बाड़ी निं होऐ मती होए दी नेआ मदान निं थोऐ ते अस केह् करने होन्ने कि अस मार्केट चा ले लैने होन्ने कोई दुकान उप्परा ले लैने होन्ने ते गाओं च ते काफी लोक जेह्ड़े हैन चली गेदे कुत्थे भला बड्डे बड्डे शैह्रें च चली गेदे ते खेती बाड़ी गी ओह् घट गै महत्तव देआ दे ऐ माइने हैनी रक्खा दी ऐ उं'दे वास्तै खेती बाड़ी ते हुन जि'यां फौजी दे लोक एह् फौजी जिन्ने अमीर अमीर होंदे ओह् इस चीज गी बड़ा ओ दिक्खदे इस चीज गी मती ओह् हैनी दिआ दे ऐ क्यूंकि खेती बाड़ी करना कोई पसंद हैनी करदा ते जेह्ड़े किसान रेहि गेदे हां ओह् हैन खेती बाड़ी अजें वी उ'न्ना गै उ'न्ना गै उं'दे वास्तै माइने रक्खदी ते उ'न्नी गै ओह् करदे खेती बाड़ी अजें वी करदे न मतलब ते ना मती कोला मती मशीनरी आई गेदियां खेती बाड़ी अजकल्ल टैक्टर टुक्टर कन्नै वी अस खेती बाड़ी करी सकने पर काफी लोक जेह्ड़े हैन उस्सी महत्तव नेईं दिआ दे हैन